हेलो सब्जी और है भईया जी टमाटर की क्या रेट है एक के जी जी जी और पाँच किलो लें तो पंद्रह ठीक है और मिर्ची एक जी जी एक पसेरी लें जी अच्छा अच्छा ठीक हे और अदरक एक के जी जी जी जी आधा किलो लेना है जी हाँ ठीक है